आहो हून चली पेदे थोह्ड़ा मता मतलव स्मार्ट सीटी दा पैह्ले नेहा मतलव हून इ'यां केह् आखदे जियां चलान होंदे हे पैह्ले हैलमेट निं पादी होंदी ही मतलव पैह्ले आफ लाईन चलान होंदे हे हून इद्धर मतलव चौक चौक च रश होंदा जैदा हून उद्दर मतलव कैमरे च फोटु खचोई दा कैमरे लग्गे दे हून आई आई टैक्नोलजी हून मतलव फोटो अपने आप खचोईयै घर आई जंदा ना तुसे हैलमेट पादी नेईं होनी तां आई जाना अगर ट्रिपलिंग होग तां बी आई जाना मतलव पूरे रूल्स फालो करो मतलव फ्ही निं आना चलान फ्ही आई जाना जेह्ड़ा मतलव केह् आखदे ला दा ओह् करग धज्जियां उड़ाग ओह्दे कन्नै इ'यां होना होर कन्नै इद्धर केह् आखदे स्मार्ट बोर्ड लग्गे दे लाईटे आह्ले मतलव जियां भगवती नगर ऐ ओह् बी लाईट आह्ला मतलव रात च लाईट जगी आनी ओह्दे उप्पर मतलव जगह् जगह् बोर्ड लग्गे दे हून लोकें पता लग्गी जंदा केह्ड़ी जगह ऐ केह् नांऽ ऐ एह्दा और कन्नै इत्थैं हून जियां चंडीगढ़ च साईकल न हून इद्धर बी सैकल होईये मतलव तुस आनलाईन पेमैंट करियै सैकल कराए पर लेई सकदे ओ मतलव जगह् जगह् स्टैंड न बने दे उंदे मतलव जिद्धर दा तुसें आना अग्गे जाईये दुए स्टैंड च तुस लाई सकदे ओह् सैकल ओह्दे कन्नै मतलव लोकल बंदे बी ठीक ऐ मतलव जिंदे कोल गड्डियां निं हैन ओह् जाई सकदे मतलव जियां बिहारी होईये जियां मतलव रोजगार बंदा होईया स्टूडैंट होईये उनें उंदे आस्तै ठीक ऐ मतलव हून बाकि बी कम्म चला दी ऐ समार्ट सीटी प्रोजैक्ट बस इन्ना ही हा मेरे आस्तै